जोंनि खाथि खाला ओनसोलावथ' गोबां हारि हारिसा दं बेनिनो मादाव सावथाल दङ' राजबंसि दङ' बांगाल दङ' आरो बेबादिनो ज' ज' थालायलायो आरो गामियारि हिसाबै खाथि खाथिनि गामि हिसाबै बेबादिनो बेबादिनि खामानिफोर माबाफोर मावनांगौ जायोबा हेल्प हैलायो माबाफोर हाबाफोर जायोबा बिदिनो खामानि मावहैयो दांहैयो जालायहैयो लोंलायहैयो बिदिनो आरो भासाफ्राथ' फ्रायानो रोंजोबा थेवब्लाबो बेसोरबो जोंनिखौबो रोंजोबा जोंबो बिसोरनिखौबो रोंजोबा अब्लाबो हानायमानिखौ रायलाय लायो आरोना खाथि खालानि बाजारफोराव बेबादिनो मुवा बेसादफोर फानफैलायो जोंनि ओनसोलनि बर'फोराबो बेबादिनो मैगं थाइगंफोर फानहैयो बिसिनि जाथिफ्राबो दखान बायदिसिना होयो बेबादिनो मुवाफोर बायलाय फानलायावहाय बेबादिनो रायलायनाय जायो